हाँ हम ध्यान बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेते हैं ध्यान में हम और कुछ आसपास की चीज़ें की आवाजें आती हैं लेकिन हम उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं हम हमारे मंत्र उच्चारण करने पर ही रखते हैं हमारा ध्यान एकत्रित जिस चीज पर रहता है उसी पर ही रहता है और शुरुआती में तो हमको काफ़ी तरीके की चुनौतियाँ आईं कि काफ़ी बार कोई भी आवाज आती तो हम हमारा ध्यान भंग हो जाता था और हम बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान करते हैं भगवान का भी ध्यान करते हैं किसी के और का भी हम ध्यान करते हैं तो हमेशा ध्यान करते हैं कि हमको कुछ नहीं सिर्फ भगवान के बारे में हीं हमको नियमानुसार हम उनको ध्यान में रखते थे और हम किसी भी आवाज से हमको कोई भी सुनाई नहीं देती हमको हमारा लक्ष्य था कि हमको ध्यान करना है बस